अगर अस गल्ल करचै अपने शरीर गी लेइयै अगर साढ़ी हैल्थ जेह्ड़ी ऐ एह् दिक्खो इक जेह्ड़ी हैल्थ ऐ एह्दे च निक्की मुट्टी परेशानियां होंदियां रौंह्दियां न पर असें ई कदें बी पैनिक मसूस निं करना चाहिदा कदें बी घबराना निं चाहिदा क्योंकि अजकल जेह्ड़े लोक न हून जि'यां पिच्छै जेही इक वायरस चलेआ हा एह्दे च लोक जेह्ड़े न ओह् काफी जैदा कंबी गेदे न उ'नें गी लगदा हा कि अज्ज अगर असें ई नार्मल खंघ बी लग्गा दी ऐ जकाम बी औऐ दा ऐ ते ओह् उस वायरस दा सिम्टम ऐ वट मिगी निं लगदा कि साढ़े जेह्ड़े शरीर दी कोई बी जेह्ड़ा बमारी ऐ ओह् जेह्ड़ी जैदा नुक्सान पजांदी क्योंकि जैदा नुक्सान अगर साढ़े शरीर गी होंदा ऐ ओह् इस करियै होंदा ऐ साढ़ी इ'यै गल्ती रौंह्दी ऐ कि अस कदें बी इस बमारी कन्नै लड़ी निं सकदे अस लड़ने दी जेह्ड़ी ऐ क्षमता निं रखदे मिगी लगदा कि अस जिन्ना इस बमारी गी लेइयै सोचगे एह् साढ़े पर इन्नी गै जैदा हावी होनी ऐ क्योंकि अजकल छोटे बच्चे दी अगर खंघ जकाम बी होंदा ऐ ते अस लोक उ'नें गी जैदा स्पैशलिस्ट डाक्टर कोल अस्पताल लेइयै जाने दी कोशश करने आं पर मिगी लगदा ऐ कि किश चीजां हैन जेह्ड़ियां अस अपने थ्रू गै अपने घर च गै जेह्ड़ियां न ओह् अस प्रैफर करी सकने आं जि'यां कि अगर गल्ल करचै अगर कुसै गी खांसी जुकाम ऐ ते अस जिस बेल्लै किचन च जाइयै अपने आस्तै जां उं'दे आस्तै काह्ड़ा बनाई सकने आं बड़ी सारी ऐसियां चीजां न जेह्ड़ी साढ़ी पैह्लें अस आयुर्वैदिक जि'यां असें ई आखदे आयुर्वैदिक दोआइयां हियां जेह्ड़ियां अस ओह् यूज करदे हे पर अजकल जेह्ड़ी अंग्रेजी दोआइयें दी गल्ल कीती जा ते मैडिसिन दा अल्टरानेट तरीका मिगी ते इ'यै लगदा ऐ कि अस घर बेइयै काह्ड़ा बनाई सकने आं कोई ऐसी चीज बनाई सकने आं कोई स्टीम बगैरा भाप बगैरा देई सकने आं बच्चें गी तां जे उं'दे कोला जेह्ड़ी इन्फैक्शन बी दूर होऐ ते कन्नै उं'दा जेह्ड़ा हैल्थ बी जेह्ड़ी ओह् ठीक र'वै पर जैदा अगर गल्ल कीती जा ते साढ़े जेह्ड़े शरीर दी नीड होंदी ऐ ओह् अच्छा खान पीन दी बी होंदी ऐ अगर अस अपने शरीर गी साफ सुथरा रक्खा दे आं मिगी लगदा कि ओह्दे कन्नै बी साढ़े जेह्ड़े बीमार होने दे चांस घटी सकदे न जैदा कोला जैदा अस जेह्ड़ा ऐ सवेरे उट्ठियै योग करचै अगर बड़े सारे अस नां अजकल जेह्ड़े अस नैट्ट उप्पर दिक्खी सकने आं केईं लोकें गी पता निं होंदा पर अस ओह्दे उप्परा बी दिक्खी सकने आं अस इक चार्ट लेई सकने आं जेह्दे उप्पर पूरे आसन दित्ते दे होन उ'नें ई दिक्खियै करी सकनें आं एह्दे कन्नै साढ़ा जेह्ड़ा ऐ शरीर दी बड़ी सारी बड़ी जैदा जेह्ड़ी ऐ ओह् हैल्प मिलदी ऐ सवेरे उट्ठियै अगर अस सैर बी करचै प्रापर ओह्दे कन्नै बी साढ़े शरीर दी जेह्ड़ी ऐ निं बड़ी सारी बिमारियां न जे घट्ट घटी सकदियां न पर असें गी निक्की मुट्टी बमारियें गी लेइयै उ'नें गी जैदा सोचियै असें गी जरुरी निं ऐ कि डाक्टर गी गै दस्सना चाहिदा डाक्टर कोला अगर एह् जिन्नी जैदा दोआई लैगे इक ते असें गी ओह्दा साइड अफैक्ट बी होंदा क्योंकि अजकल जेह्ड़ी अंग्रेजी दोआइयां न ओह् जैदा बैनिफिट ते नेईं होंदियां शरीर आस्तै बेशक्क उं'दा जेह्ड़ा कम्म ऐ ओह् फास्ट होंदा फास्ट इस करियै होंदा ऐ क्योंकि साढ़े शरीर दे अंदर केईं दोआइयां ऐसियां होंदियां न जेह्ड़ी सिद्धी डिरैक्ट जेह्ड़ियां न ओह् किडनी उप्पर असर करदियां न जां साढ़ी स्किन उप्पर असर करदियां न क्योंकि अजकल दा जेह्ड़ा टाइम ऐ ओह् साढ़ा खान पीन उप्पर जेह्ड़ा डिपैंड करदा ऐ खान पीन साढ़ा शुद्ध नेईं होने करी बी असें गी निक्की निक्की प्राब्लमां जेह्ड़ियां न ओह् शरीर अंदर औंदियां न असें गी बड़ा किछ दिक्खी सुनियै समझी सोचियै खाना चाहिदा ऐ अच्छे साफ सुथरा जेह्ड़ा असें ई अपने आप गी रक्खना चाहिदा कोई बी चीज अस खा देआं हत्थ पैर धोइयै खाना चाहिदा मूंह हत्थ धोइयै खाना चाहिदा तां जे साढ़े जेह्ड़े हत्थ दे कन्नै जिन्ने बी जर्म बगैरा न ओह् डरैक्ट साढ़े मूंह् अंदर नेईं जान क्योंकि अगर मैडिसन कोला छुटकारा पाना ऐ जां कोई बी बमारी गी अगर असें दूर करना ऐ ते मिगी लगदा ऐ सारें कोला पैह्लें साढ़े अंदर अपनी साफ सफाई होनी चाहिदी ऐ दुऐ नम्बर इ'यै ऐ कि सवेरे शामी अगर अस सैर करचै व्याम करचै उब्भी जेह्ड़ी साढ़ी शरीर दी बड़ा गै अच्छा मतलब बैनिफिट मिली सकदा ऐ हर इक जेह्ड़ा बमारी दा लाज जेह्ड़ा ओह् दोआई गै नेईं होंदा ऐ किश जेह्ड़े हैन कि अस अपना टाइम टेबल ठीक करचै अपनी शुद्धता रखचै अपने घऱ परोआर च शुद्धता रखचै अपने किचन च शुद्धता रखचै कोई बी चीज खा दे अगर अस कोई बी बाह्रा चीज आह्नने आं कोई फ्रूट गै लेआ दे आं कोई जूस गै लेआ दे आं असें गी दिक्खना चाहिदा कि ओह्दा पैह्लें सिस्टम ऐ जेह्ड़ा ओह् ठीक ऐ क्या अग्गें पिच्छें जैदा मक्खी मच्छर ते नेईं हर इक चीज क्योंकि जो चीज अस जैसा खाह्गे उ'न्नै साढ़ी बाड्डी अंदर उ'ऐ रिएक्ट करना अगर अस गंदा खा दे आं ओह् साढ़े शरीर दी जेह्ड़ी ऐ ओह् अंदर बमारी करग अगर अस अच्छा खा दे आं ओह्दे कन्नै साढ़ा तन मन ऐ जेह्ड़ा ओह् बी शुद्ध रौह्ना अच्छा रौह्ना ऐ जेह्ड़ा असें गी केह् होई सकदा ऐ कि बमारियें कोला दूर करी सकदा ऐ मिगी निं लगदा कि असें ई निक्की निक्की बमारियां कोई दिक्खियै उं'दे कोला डरियै असें गी डाक्टर कोल गै जाना चाहिदा जरूरी निं ऐ क्योंकि अजकल अगर कोई स्हेई इन्सान बी इक बमार कन्नै अस्पताल जंदा ऐ सौ बमारियां ओह् अपने कन्नै लेइयै औंदा ऐ क्योंकि अजकल जेह्ड़ा अस्पताल च बी इन्नी जैदा गंदगी ऐ जां केईं पेशैंट ऐसे होंदे न केइयें गी ऐसा वायरस होंदा ऐ कि असें गी ओह् जेह्ड़ा ऐ जल्दी पकड़ी लैंदा ऐ जरुरी निं ऐ कि अस मैडिसन खाइयै गै उ'नें चीजें गी दूर करचै बड़े सारे जेह्ड़े आल्टरनेट जेह्ड़े ओह् साढ़े कोला अपने घर दे अंदर गै पाए जंदे न